وسائل کی کمی نے میرے علاقے کے لوگوں کو بہت بری طرح متاثر کیا خصوصاً جب ابھی کرونا وائرس آیا جو لوک ڈاؤن کا مرحلہ تھا لوگ اچانک بیمار پڑ رہے تھے اور بری طرح بیمار پڑ رہے تھے جو ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی ان کی دفاع کے لیے ان کے پاس کوئی اسپیشل سوودھا نہیں تھا نقل و حمل کا کوئی مناسب ذریعہ نہیں تھا جن کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی جو بیمار ہوتے تھے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقہ جہاں ڈاکٹر کا سوودھا تھا جہاں ڈاکٹر کی ڈاکٹر دستیاب تھے وہاں جانے کے لیے ان کو کافی پریشانی ہوا کیونکہ نقل و حمل کا بہترین ذریعہ بہترین سوودھا نہیں ہے لوگوں کے پاس اس علاقے اور ویکشینیسن کے جو مراکز تھے وہ بہت معمولی تعداد ہیں پانچ پانچ کلو میٹر پر ایک تھا وہاں جانا اور اتنا دور چل کر جانا یہ ایک طرح سے کافی دشوار کن مرحلہ تھا جہاں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا